वैसे तो भोपाल ज़िले में बहुत सारी सामाज को सुधारने वाली समाज के कल्याण के लिए बहुत सारे एन जी ओ और विकास कार्यक्रम चलाए गए लेकिन कुछ सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाओं का

उन्मूलन किया गया है जिन में से लाड़ली बहन योजना लाड़ली लक्ष्मी योजना महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक प्रचलित और लोगों के बीच में प्रसिद्ध हो रही हैं महिला सशक्तिकरण एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है उम्दा उदाहरण है आज के सामाज की कुरीतियों को नीचे पीछे छोड़ते हुए और महिला की सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को रोज़गार के लिए महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य और सभी सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उन में सुचारु रूप से लोगों के प्रति जागरूकता समाज में कार्यों का निर्वाहन और उनकी समाज के प्रति रुचि और नज़रिए को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएँ जो मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहन योजना ये बहुत ही कारगर साबित रही हैं